جیسے جیسے مئو ضلعے میں آبادی بڑھتی جا رہی ہے اور جو ہے تو شہریت کی طرف یہ گامزن ہے آب و ہوا میں تبدیلی تو آ ہی رہی ہے امسال جو ہے ہم نے جولائی کے موسم میں بہت زیادہ گرمی کی شدت محسوس کی بارش کا کم ہونا نا کا مطلب ناکافی ہے بہت کم بارش ہوئی ہے اِس سال اِسی طرح کبھی موسم جو ہے سردی کا موسم جو اکثر نومبر کے آخر سے شروع ہوتا تھا وہ کبھی کبھی اکتوبر کے تیسرے ہفتے میں ہی شروع ہو جانا اور کب کبھی بارش ہو جانا کبھی کسی موسم میں کبھی گرمی کے موسم میں مطلب موسم پوری طرح سے بدل چکا ہے آب و ہوا بھی کافی بدلی ہوئی ہے